साई भाॼी पुला कोकी पटाटा दालि पकवान पुरी आलू बिहु जी भाॼी पटाटा वांङण कढ़ी चांवर ॾुध रायतो गोभी पटाटा बिहु आलू पोहा दलिया खटो भत मिठी लोली सेवईं आलू